जय झूलेलाल मूंखे मिक्सर जी ज़रूरत हुई जेका मूंखे मां बाज़ारि वियमि त मूंखे मिक्सर हिक सुठी कंपनीअ जो मिली वियो जंहिं में टे जार हुआ हिकु नंढो जार हो जंहिं में सुका मसाला पिसे सघंदा आहियूं ऐं ॿियों विचोलो हुओ जे जंहिं में चटनी या टमाटर वग़ैरह पिसे सघंदा आहियूं ऐं टियों हिकिड़ो वॾो जार ॾिनईं जंहिं में जुस वग़ैरह या मिल्कशेक हुआ लसी छाश वग़ैरह पिसे सघंदा आहियूं इएं करे उहो टई सुठी कंपनी जो मूंखे मिक्सर मिलियो ऐं वाजिबी अघु में मिलियो जेको मां चाहींदमि त ॿिया बि इहो ई इहो ई फ्लिप्कार्ट जो मिक्सर वठनि जेको वाजिबी अघु में मिली रहियो आहे